گوتم بدھ نگر میں بہت سے لوگ رہا کرتے ہیں کچھ لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس اپنا خود کا مکان ہے وہ لوگ اپنا ہاؤس مارکیٹنگ اور ریئل اسٹیٹ جیسے کمپنیوں میں بھی کام کرتے ہیں گوتم بدھ نگر میں جو پر اینم گھر کا منتھ ہوتا ہے وہ دو ہزار سے پانچ ہزار تک کا ہوتا ہے اور یہاں پر جیسے کوئی باہر سے آیا ہوا آدمی جیسے کہ گھومنے پھرنے کے لیے آتا ہے گیسٹ اس کے لیے یہاں پر ایک الگ سے گیسٹ روم ہے اور یہاں پر جو بھی لوگ رہتے ہیں وہ لوگ اپنا سوچ وچار کر کے آتے ہیں اور یہاں پر ساری سویدھائیں اپلبھد ہوتی ہیں گوتم بدھ نگر میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت ہی زیادہ اچھی اور دیکھنے دکھانے لائق ہیں یہاں کے سینما ہال پارک اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں پہ جو کلاسیس ہوتے ہیں وہ بھی بہت سارے یہاں کے جو اسکولس ہیں وہ بھی باقی شہروں کے اسکولوں کے مقابلے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں